देखिए हमलोगों का सबसे पहले चौरचन परब होते हैं चौरचन में पूड़ी बनाते हैं दाल की दाल भर कर और ठेकुआ भी बनाते हैं खीर भी बनाते हैं और घर में पहले नरसिंह भैरव को पूजते हैं हमलोग के पूर्वज से जैसे हो आया है वैसे ही चौरचन बड़ पबनी में तो नरसिंह भैरव को पूजते हैं केला खीर सोहारी बनाते हैं इसके बाद चौरचन महराज को आँगन में केला के पत्ता लीप उपकर अँगना को अच्छा से केला का पत्ता बिछाकर पूड़ी और खीर दही की मटकूरी जितना बाल बच्चा है मेरे हसबैन्ड हैं ससुर भैंसुर हैं सबके लिए अलग अलग मटकूरी होती है दही पौराता है मटकूरी में वह मटकूरी सबके नाम से एक एक दो दो जैसा भी माना है वैसे सब सजाते हैं और एकठो चन्गेरा भी होता है चन्गेरा में सेब सन्तरा अमरूद केला क्या बोलते हैं मकई का बाल खीरा और सबकुछ सजाकर और चाँद के उठाते हैं हाथ पहले दही की मटकूरी एक एक करके उसके बाद वह दौ चन्गेरा सब बारी बारी से सबकुछ हाथ उठा लेते हैं तो चौरचन परब हो गया समाप्त मर्द लोग बैठते हैं बैठकर और जितना जो आदमी खा सकेंगे मरद लोग बच्चे उतना रखते हैं पत्ता पर उसके बाद सब उठाकर अपना घर पर ले जाते हैं तो वह औरत लोग बाद में खाते हैं और पहले वही जगह बैठकर से मरद बच्चे सब बैठकर खाते हैं आँगन में सब बैठकर खाते हैं तो यह हो गया चौरचन परब इसके बाद चौरचन के बाद हमलोगों को फिर छठ परब भी होता है तो छठ परब में सबको बच्चे बच्चा और औरत सब आदमी को नया नया वस्त्र मिलता है चूड़ी लहठी सबकुछ देकर और नया छिट्टा खरिदाता है सूप नया बाँस का पीतल का सूप भी है और बाँस का भी सूप बाँस का छिट्टा सबकुछ खरिदाता है नया नया और सबका कपड़ा लत्ता भी करके इसके बाद हाथी भी खरिदाता है कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का हाथी और एक कलशा उस पर चरमुखी दीप तब जाकर छठ व्रत मनाते हैं फिर शाम में हमलोग घाट पर जाते हैं सब पहन ओढ़कर परवैती नर बल बाल बच्चा और छिट्टा उठाकर मरद लोग लेकर जाते हैं इसके बाद हाथ उठता है परब होता है पवनैतिन पानी में घुसती है और सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है जे हे प्रभु आपका हम व्रत रखते हैं हमारे बेटे को यह मन्नत नौकरी चाक़री दीजिए पढ़ाई लिखाई दीजिए अच्छा से अच्छा से निकले बाल बच्चा रोज़ी रोटी दीजिए पति को अच्छा से रखिएगा रन वन में यही सब प्रार्थना करती है औरत लोग और व्रत रखती है छठ मैया के करुणा माई माई के फिर सुबह में वैसा ही फिर नहा धोआ के मरद लोग छिट्टा लेकर और डाला लेकर आते हैं घाट पर और औरत लोग भी आती है और पानी में सुबह पाँच बजे से घुसती है और छह साढ़े छह बजे तक प्रार्थना सूर्य भगवान से करती रहती है जो हे प्रभु हमारी बेटी दामाद नाती नातिन बेटा पुतोहु पोता पोती सबको अच्छा रखिए बेटा को बाल बच्चा को अपना भी काया समान्ग निर्मल पति को भी हमारी एक चुटकी सिन्दूर अहिबात रखिए जो फिर हम हँसते खेलते अगला साल आपका व्रत रखेंगे यह छठ व्रत का हो गया तीज़ व्रत तो तीज़ व्रत में महिला दिनभर उपवास रहती है और रात को पूरा कपड़ा लत्ता सबकुछ नया नया देते हैं और नया नया कपड़ा लत्ता चूड़ी लहठी बिन्दी सब सब शृँगार करके और चाँद माँ का इन्तजार में रहती है चाँद माँ को देखती हैं चलनी से अपने पति का मुँह देख देखती हैं देखती हैं और तीज़ का उपवास रखती है चलिए वह भी माता जी की कृपा से तो रखते हैं फिर